चेटी चंड जो उत्सव असां सिंधियुनि जे लाइ ॾाढो वॾो उत्सव आहे जेको साल में हिकु दफ़ो ईंदो आहे हिन में जवान ॿुढा ॿार सभु बड़े उत्साह सां भाॻु वठंदा आहिनि ऐं पंहिंजी संस्कृती खे अॻियां वधाईंदा आहिनि चेटी चंड जो ॾिणु ॾाढो वॾी लेविल ते वॾी धूम धाम सां मल्हायो वेंदो आहे हिन में जुलूस कढिया वेंदा आहिनि चेटी चंड जे झूलेलाल जी आरतियूं थींदियूं आहिनि परसाद बाटिया वेंदा आहिनि थाधल बाटियूं वेंदियूं आहिनि ऐं झांकियूं कढियूं वेंदियूं आहिनि जॻहि जॻहि ते झूलेलाल साईंअ जी जय जयकार थींदी आहे बहिराणा थींदा आहिनि गलियुनि मोहलनि में कॉलोनियुनि में बहिराणनि जे आयोजन की कयो वेंदो आहे चेटी चंडु जो त्योहारु देश वासियुनि जे मथां पंहिंजी छाप छॾींदो आहे हिन में सिंधी न सभिनी जातियुनि जा माण्हू सुठी तरह जोश सां भाॻु वठंदा आहिनि ऐं चेटी चंड जे जुलूस में सभु पंहिंजो सहयोगु ॾींदा आहिनि झांकियूं डांसूं और आरतियूं परसाद विद परसाद विरहाइण में सभिनी में पंहिंजो सभु सहयोगु ॾींदा आहिनि सिंधी जेके बिज़निस मैन आहिनि जेके धंधा था कनि उहे रस्ते रस्ते ते रोड रोड ते पंहिंजो सुठो सहयोगु ॾींदा आहिनि जुलूसु झांकियुनि वारनि खे थधो पाणी पीआरणु थाधल पीआरणु कोल्ड ड्रिंक पीआरणु सम्बोसा परसाद ॾाढो सुठी तरह सां उन जी सेवा कंदा आहिनि ऐं पंहिंजे सिंधीअ जे नाले खे ऊचो कंदा आहिनि पंहिंजे सिंधी सभ्यता खे अॻियां वधाईंदा आहिनि ऐं सुठे संस्कृतीअ जो हिकु उदाहरण साबित कंदा आहिनि